साढ़े इत्थें ते प्राइमरी हेल्थ सैंटर ऐ उत्थें अगर कोई निक्का मुट्टा इलाज़ कराना होऐ होई जंदा जियां बच्चे चैक कराना होऐ ते ओह् बी अस इत्थें कराई सकने आं बाकी जेह्ड़े बच्चें लेई देखभाल आस्तै इत्थें जगह् जगह् मां अपने बार्ड बार्ड बिच्च आंगनबाडी़ सैंटर बी खुल्ली दे न ते उत्थें साढ़े बच्चे जाई सकदे ऐ बाकी इत्थें कैम्प बी लगदे ओह्दे बिच्च एह् शुगर दा टैस्ट होई जंदा खून दा टैस्ट होई जंदा बच्चें दा दिखदे ओह् कि बच्चा किन्ना बधै दा ऐ जां एह्दी जेह्की हाइट ऐ ओह् शैल बधा दी कि नेईं बधा दी जां एह्दा खान पान दी बजह् कन्नै कोई एह्दे अंदर कोई बदलाव जां कोई कमी पेशी ते नेईं ऐ ओह् सारा किश इत्थें बड़ी शैल कन्नै ध्यान रखदियां बच्चें दा ते बच्चें दा बी जां हून जिनें कोई जिनें कुसै बच्चा होने आह्ला बी ओह्दा बी बड़ी अच्छी तरह कन्नै इत्थें ध्यान रखदे ऐ कि